अङ्गरेजके खिलाफ लड़ाइके दौरान महात्मा गाँधीके साथ बहुत सारा नेता अइसन रहलै जे हुनकर साथ देले रहलै हँ जाहि आन्दोलनमे सबसँ महत्वपूर्ण एगो आन्दोलन रहलै नमक सत्याग्रह जे नमक कानूनके खिलाफ जे रहलै ई तऽ सबसँ पहिले नमक सत्याग्रह हो रहलै शुरू चम्पारण जिलामे जे बिहार चम्पारण एगो बिहारके जिला हइ आओर वएहसे वहाँ कि रहलै कि जे अङ्गरेजसब रहलै ने तऽ ओ नीलके खेती जबरदस्ती लोक सबके करबाबैत रहलै आओर नीलके खेती अइसन होइ छै नहि कि नील अहाँ एकबेर अगर खेतमे उपजा देल जाइ तऽ ओहिके बाद ओ खेत ने एकदम बञ्जर हो जाइ छै तऽ किसान सबके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होइ लगलै दिक्कत आबै लगलै कि कि ओकर खेत बेकार हो जाइ छै आओर आदमीके जरूरत लेल नील ही काफी नहि हइ ओकरा लेल धान गेहूँ ईसबके खेती भी जरूरी हइ तऽ ई ईहे रहलै कि नमक सत्याग्रहमे अङ्गरेजसबके खिलाफ गांधीजी नीलके खेती खिलाफ रहलै आन्दोलन चलेले ओहिमे ओकर हुनकर साथ बहुत सारा आओर भी नेता देले रहलै तऽ गाँधीजी नमक सत्याग्रहके खिलाफ आन्दोलन चलेलकै जाहिमे अङ्गरेजसँ कहल गेलै कि हम अगर अहाँ जाहिमे तीनकठिआ एगो पद्धति अबै छै जाहिमे खेत खेतके तीन भागमे ने नीलके खेती बोइके पड़ै छै तऽ नीलके खेती अगर हम तीन भागमे बोइए देबै तऽ ओ तऽ पूरा बर्बादे हो जेतै एक भागमे आदमी ज्यादासँ ज्यादा कथी उपजै पओते तऽ एहिसबसँ की होइत रहलै किसान सबके बहुत सारा दिक्कत आबै लगलै तऽ ओहिके वजहसँ एगो नेता रहलै बिहारके ओ महात्मा गांधीके महात्मा गांधीसँ मिललै आओर अपन समस्या बतेलकै कि महात्मा गांधी जी बहुत सारा आओर भी आन्दोलन चलेले रहलै जाहिमे हुनकर साथ देले रहलै तऽ एहिके वजहसँ महात्मा गांधीके नमक सत्याग्रह आन्दोलन अङ्गरेजके खिलाफ एगो बड़ी महत्वपूर्ण आन्दोलन रहलै